किताब का नाम है अनोखी दुनिया और यह है जानवरों के बारे में उसमें अच्छे जानवर होते हैं जिसमें बकरा होता है घोड़ा होता है गाय होती है बतख होती है और मुर्गी होती हैं और चूज़ा रहता है तो वो सारे खेलते हैं और जब बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे तो वो स्कूल चले जाते हैं बच्चों के साथ में खेलते थे बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो वो जानवर होते हैं उनके पास कुछ करने का कुछ भी काम नहीं होता है तो वो सोचते हैं चलो हम बाजार चलते हैं तो सारे बाजार जाते हैं और बाजार जाते हैं तो उनको है ना नई नई चीजें दिखती हैं जैसे जलेबी पिज़्ज़ा तो वो बोलते हैं हम भी खाएँगे तो गाय बोलती है कि मैं जाऊँगा घोड़ा बोलता है कि मैं जाऊँगा मुर्गी बोलती है कि पहले मैं जाऊँगी चूज़ा बोलता है कि पहले मैं जाऊँगा तो वो सारे जानवर उस मुर्गी को मजाक उड़ाते हैं कि तू कैसे जाएगी तेरे को कौन देगा तेरे को तो बना के खा जाएँगे तू तो मुर्गी है तेरे को तो इंसान बना के खाते हैं तो गाय बोलती है कि पहले मैं जाऊँगा पहले बड़ी मैं हूँ तो गाय जाती है और गाय आगे जा के में करती है तो उसको समझ में नहीं आता है होटल वाले को तो वो मार के भगा देता है उसको फिर घोड़ा बोलता है कि मैं जाऊँगा तो घोड़ा हिनहिनाता जाता है और वहाँ जा कर हिनहिनाता है तो वो वो समझता है कि क्या बोल रहा है ये तो उसको भगा देते हैं चूजा जाता है उस चूजे को तो पैर में कुचल देते हैं वो के वो छोटा सा होता है तो उसको तो देखते ही नहीं हैं फिर मुर्गी जाती है बाद में लास्ट में तो मुर्गी बोलती है पि पिज़्ज़ा पि पि पिज़्ज़ा तो वो वो सोचता है कि क्या बोल रही है तो वो ध्यान से सुनता है तो वो होटल वाला रेहता है वो तो उसको वो पिज्ज़ा दे देता है और मुर्गी बड़ी खुश हो जाती है और जा के बोलती है कि बड़े बड़े हो तुम कुछ काम के नहीं हो तुम बड़े बड़े हो तुम कुछ काम के नहीं हो और मुर्गी फिर हँसती है और हँसते हँसते वापिस वो उसके शहर में जाने लग जाती है और धीरे धीरे वो सोचती है कि हाँ मैंने पिज़्ज़ा ले लिया ये बड़े लोग तो कुछ काम के नहीं होते छोटे बच्चे तो काम कर सकते हैंं और मैं तो बहुत समझदार हूँ तो इसको पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा हँसी आई थी क्योंकि मुर्गी सोच रही थी कि हाँ बड़े छोटे क्या होंगे और मुर्गी जा कर बोल भी देती है कि पिज़्ज़ा तो ये मुझे कहानी है एक अनोखी दुनिया तो सही में एक अनोखी दुनिया दिख रही थी और मुझे बहुत हँसी आती है इसमें